चोवीह अप्रैल उणिवीह सौ एकहतरि सोरहं जनवरी उणिवीह सौ टियानवे चोवीह अप्रैल उणिवीह सौ चोरानवे पहिरीं जून ॿ हज़ार नव पंद्रहं जनवरी ॿ हज़ार टेवीह